ठीक हैं कैसी हो हाँ हम भी ठीक हैं क्या हाल चाल क्या लेगी ज़मीन चाहिए कहाँ पे लेगी

मुजफ्फ़रपुर में लेगी हाँ ठीक है मुजफ्फ़र में तो बहुत महंगा है मुजफ्फ़रपुर में तो समझो जो अभी ज़मीन अगर लेगी तो पच्चीस लाख के कथा कहा जाता है वहाँ पर तो इससे अच्छा तुम दरभंगा में ले लो दरभंगा में कुछ सुविधा आ जाएगा दरभंगा लेगी दरभंगा में है अभी चालीस पैंतालीस का वहाँ मुजफ्फ़रपुर में पचास से ऊपर है पचास लाख साठ लाख ऐसे है कहाँ पे लेगी साइड एरिया में लेगी या बीच मार्केट में लेगी कहाँ पर लेगी ये क्या क्या करेगी मकान बनाएगी या कोई सा बिज़नेस करेगी या दुकान बनाएगी क्या करना चाहती क्या करना चाहती है घर बनाना है तो ठीक है तब घर बनाने के लिए ही ले लो कितना लेगी एक गज लेगी या दो गज लेगी या दस धूर लेगी कितना लेगी

इसमें लेगी ठीक है तो इतना ही ले लेना थोड़ा सा अपना घर बनाने के लायक ले लेना जो हाँ तो आएगी देख लेना अपना ज़मीन देख सुन लेगी उसके बाद अगर पसंद आएगा तब उसमें ले लेना थोड़ा सा तुम भी अपना और कहाँ पर मुजफ्फ़रपुर लेगी वही न यहाँ दरभंगा तुमको कम पड़ेगा मुजफ्फ़रपुर से दरभंगा में तुमको कम पड़ेगा हाँ हाँ हाँ हाँ खेत में जैसे मेन रोड में तू लेगी तो चालीस पैंतालीस लाख एकट्ठा मिलेगा तुमको और जैसे खेत बधार में लेगी तो तुमको बीस पच्चीस लाख इकट्ठा मिल जाएगा हाँ हाँ हाँ हाँ तो मेरे मेन मार्केट से तुमको जो है दस पाँच कम हो जाएगा वहाँ पर और फिर लिखा पढ़ी कराने में दो चार लाख रुपया लग जाता है और उसके फिर ज़मीन लेगी तो उसको बउंडरी घिसवाने पड़ता है फिर सफा साफ कराने पड़ता है जैसे हुआ हम मार्केट में लिए हैं तो हम तुमको रोड बना कर दे देंगे और तुमको साफ करवा देंगे और उसके बाद बिजली तुमको दे देंगे और उसके बाद तुमको सिबलिंग पूल भी नहाने के लिए बना कर दे देंगे हम और पानी पानी का सुविधा भी दे देंगे एतना समान हम तुमको दे सकते हैं हाँ इतना समान हम तुमको दे सकते हैं और तुम अपना ठीक है तो आइए ना तो देखिए कर देंगे ठीक है ठीक है